गुजरात में बैंकिंग ऐं बीमो ॾाढो ज़रूरी थी वियो आहे हर कोई धंधो बैंकिंग सां ई हलंदो आहे जीअं की पाण किथां मालु सामानु वठूं ऐं पाण खे पैसा मोकिलणा हुजनि त पाण खे ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत कोन्हे छो की अॼुकल्ह बैंकिंग तरह तरह जा सिस्टम कढिया आहिनि गूगल पे कढियो अथनि फ़ोन पे कढियो अथनि भीम यू पी आई कढी अथनि हिन सां पाण हिकु ॿिए खे पैसा आराम सां मोकिले था छॾियूं ऐं अगरि जंहिंखे लख खां मथे ॿिनि लखनि खां मथे पैसा मोकिलणा हुजनि त पाण आर टी जी एस ऐं एन एफ टी नाले हिकिड़ी शइ थींदी आहे पाण हुन में बि था मोकिले सघूं ख़ाली हुन में हिकिड़ो एसेशन कोड खपंदो आहे आई एफ एस सी कोड खपंदो आहे बैंक जो हुन सां पाण हिकु ॿिए खे पैसा मोकिले सघंदा आहियूं ऐं अगरि रस्ते में अगरि मालु अचे थो त उन खे कुझु बि थो थिए त पाण बीमो वठंदासीं त पाण खे भरपाई थी मिलंदी छो की बीमो उन भरपाई करे सघंदो आहे त इहो हिकिड़ो ॾाढी कम जी शइ आहे धंधनि लाइ पंहिंजे हिते गुजरात में जीअं शिपिंग जो कारोबारु ॾाढो वॾो आहे ऐं शिपिंग में जेकी मशीन खपंदियूं आहिनि उहे इलाही वॾियूं खपंदियूं आहिनि त भाई शिपिंग जे मशीन जा जेके अघ हूंदा आहिनि हू करोड़नि में हूंदा आहिनि त माण्हू उन्हनि जो बीमो वठंदा आहिनि ऐं पोइ उन बीमे में पाण खे पैसा न भरिणा हूंदा आहिनि अगरि मशीन ख़राबु थिए हू जेको बीमो पंहिंजो वरितलु हूंदो आहे हू पाण ई सही करे ॾींदा आहिनि कॾहिं आग थी लॻे कुझु सड़ी थो वञे दुकान जो बीमो वरितलु हूंदो त हो उन्हनि सां बि थी वेंदो बैंकिंग बि अॼुकल्ह ॾाढी ज़रूरी थी पई आहे हिकु दुकानदारु ॿिए दुकानदार खे पैसा मोकिले त हुते हिकु ॿिए खे साम्हूं वञण जी ज़रूरत कोन्हे ऑनलाइन सभु कुझु करे थो सघे ऐं बीमो शरीर जो बीमो बि थींदो आहे भाई छा की पाण खे कुझु बि थिए त पाण मैडिकल बीमो यूज कंदा आहियूं ऐं हिकु इहो बि बीमो थींदो आहे जॾहिं पाण मरी वञूं त पंहिंजे मरी वञण खां पोइ पंहिंजे पुठियां वारे खे पैसा मिलंदा आहिनि जेके पाण नॉमिनी करे रखी विया आहियूं बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड जी बि सुविधा आहे जीअं वॾा धंधे जा क्रेडिट कार्ड बि वठंदा आहिनि जेकी पहिरीं पैसा यूस करे छॾींदा आहिनि हो पहिरीं ॿिनि तारीख़ुनि में हुननि खे पैसा भरिणा पवंदा आहिनि उन्हनि खे हिकु ॿ टको व्याजु बि ॾियणो पवंदो आहे